म्हजो सगल्यांत आवडीचो रुतू म्हणल्यार पावसाळो आमच्या गोंयांत पावस घो घो पडटा कितलोय पावस पडूं गोंयाक पूर येता पूण तो आकांताचो नासता कारण हांगासरलें उदक व्हांवन वचून दर्यांक मेळटा हांगा सरल्यो बांयों उपाट भरतात न्हंयों जोरान व्हांवतात निवळ आनी नितळ उदकांत न्हांवपाक म्हाका खूब आवडटा